پودوں کو اگانے کے لیے نارمل مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے اور صاف ستھری مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے اور کھاد تو اس میں نارمل ہے جیسے ہم جیسے گوبر کو لے لیں بھینس کے گوبر کو اس کی کھاد بنا دیتے ہیں تو پودوں کو اگانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے